ہاں میں نے ایک پلے لیا ہے ہاں بہت اچھا ہے وہ شاندار ہے بہترین ہے کیونکہ اس کی خاصیت کیا ہے میں پلیئر سے وہ وائر کاٹ سکتا ہوں اور تاراں کاٹ سکتا ہوں بہت سارے الیکٹرونک کا کام کرتا ہوں میں جی الیکٹریشن کا ہے میرا ورک اور وہ پلیئر اتنا اچھا ہے مجھے بہت تکلیف بھی نہیں دیتی ہاتھ میں پکڑ کے میں بہت سارے کام کر لیتا ہوں اس سے شاٹ بھی نہیں لگتا مجھے ہاں جس کی وجہ سے ہاں اچھا پلیئر ہے جس کا نام وجے وجیا ہے اس کی کمپنی کا نام ہاں وہاں سے لیا میں نے بٹس پریس سے ہی لیا بہت اچھا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے وائر بہت اچھا چھیلتا ہے اور بہت اچھے فیکس فیکسیبل ہے وہ ہاں وجیا نام ہے اس کا آپ بھی لے سکتے ہیں بھائی